हेलौ औ अ आंथ' आमटेखानि नङा आं आमगुरिनि

औ औ औ

ए ओ ओ जोंनि आमगुरि बाजारावना औ बाजार दिन जायोबा नोंनो मा बुस्तुखौ नांगौ बेखौ मोनजोबगोन आरो जुदि नोङो हिनजावफोरनि गाननायनि थाखाय दख'ना आरि नांगौबा जोंनि बर' हिनजावफोरानो फानो आरो दख'ना आरि साद्रि फास्रा बिदिफोरखौ हिनजावफोरानो फानो आरो ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरनि गाननाय गस्ला आरिखौहाय बिदिनो ऐ माबा हारसा दखानदारफोर फैयोना गोजान गोजाननिफ्राय औ बिसोर लाबोनानै फानफैयो आरो ओमफ्राय नोङो मैगं थाइगंनि बेलायावबो बिदिनो नोङो लकेलब्लाबो मोनगोन बेफारिनिबाबो मोनगोन आरो गासैखौबो मोनो ओमफ्राय बिदिनो दखानफोराबो दंजोबो आरो बिदिनो भारा बर्तनफोरनि दखानफोराबो हाथाइ बाजारबा नोङो गोसो बायदि नांगौ मानि मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय माबा

ए दङ जुदि नोङो नांगौबा मोनो होयो माने सोरबाफोर थेखा जाब्रबबायोबा थाखा फैसा नांगौबा माने होब्रबबायो नालाय होयो आरो ए दे दे जुदि नोङो लाथारोबा आङो आंनि बे न' खाथिनि मानिसफोरनावहाय सोंगोन बिसोरो होयोबा आङो नोंनो खबर हरनो हागोन दे बिसिबांसोनि लागोन नोंलाय ए औ औ औ औ औ दे मोनगोन थायो मोनगोन ओमफ्राय आङो माबानैहाय सोंनानैहाय नोंनोहाय खोन्थाहरफिननोसै दे होम्बालाय औ दे होम्बा ना दोन्थ'लायनोसै दे